हेलो हाँ जी सर हाँ जी सर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ

जी अभी आ जाइए जी मेरे पास लड़के भी हैं और जगह बहुत है पर्याप्त है आप आ जाइए हाँ सर आप कौन सा हेयर कट कराना चाहते हैं सभी प्रकार के हेयर कट हो जाते हैं लेफ्ट ओवर हो जाता है हो जाता है बहुत सारे पॉप सेट अप हो जाता है ड्रूल अप हो जाता है कौन सा कराना चाहते हैं

जी जी हाँ पॉम्प इट अप पॉम्प इट अप बोलते हैं बिल्कुल हो जाएगा आ जाइए हाँ सर अभी आ सकते हैं आप चाहें तो आधे एक घंटे बाद भी आ सकते हैं मेरे हाँ मतलब एस्पेस भी है एस्पेस भी है और लड़के भी हैं कोई दिक्क्त नहीं है जो भी आपका कम्फर्टबल टाइम हो उस टाइम आ सकते हैं आप जो आप आप जिस तरह से पेमेन्ट करना चाहें सर वैसे दे सकते हैं ऑनलाइन करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं कैस देना चाहें तो कैस दे सकते हैं जी हेयर कट हेयर कट इस्टा हेयर जी हेयर कट स्टाइल हेयर कट स्टाइल आपकी सेविंग की स्टाइल डाई कलर सब कुछ हो जाता है सर

हाँ सत्तर से मोस्टली एट्टी रूपी से चालू है बाकी सर आप जो जो सेवा लेना चाहें उस हिसाब से सर अलग अलग चार्जेस जुड़ जाते हैं जैसे आप कटिंग के साथ सेविंग करवा रहे हैं फ़िर उसके साथ आप फेस वास करवा रहे हैं कलरिंग करवा रहे हैं या गोलडियल फेसियल करवा रहे हैं तो सबके हिसाब से अलग अलग चार्जेस जोड़े जाते हैं है ना आप आ जाइए बाकी सारी चीजें आपको बता देंगे हम ठीक है ना जी आप शॉप जी आप जी जी आप आ जाइए जी आ जी जी आप आ जाइए शॉप आप शॉप आ जाइए शॉप में तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी ओके ओके सर थैक्यू थैंक्यू